تو میری پسندیدہ صنفوں میں تاریخی فکشنل جاسوسی رومانی ہی آتے ہیں اور اس میں ہی مجھے انٹرسٹ آتا ہے اور مجھے اس ٹائپ کی کتابیں پڑھنے میں بہت ہی زیادہ لطف آتا ہے اور مجھے یہی پسند ہے اور میں اسی طریقے کی کتابیں پڑھتی رہتی ہوں اور اگر ساری زندگی صرف مجھے ایک ہی صنف کی کتابیں پڑھنی ہیں تو پھر میں تاریخی فکشنل جاسوسی قسم کی ہی کتابیں پڑھنا چاہوں گی اور میں نے حال ہی میں طوافِ عشق کتاب پڑھی تھی جوکہ کافی مجھے اچھی لگی اور مجھے کافی انٹرسٹ آیا اس کو پورا کرنے میں